ہمارے قصبے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے یونیورسٹی اس کی پسند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دانشگاہ ہے تعلیمی عمارت ہے وہاں دور دراز سے یہاں تک کہ بیرونی ملک سے بھی طالب علم آتے ہیں اور کہ علم اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور انسان کی زندگی میں تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ میں بھی تعلیم سے جڑا ہوا ہوں مجھے بھی پڑھنا اور لکھنا اچھا لگتا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کے مجلسوں میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں ہمیں یونیورسٹی میں جانا کالیجیز میں جانا وہاں گھومنا اور وہاں کے وہاں کی عمارتوں کو دیکھنا اور وہاں جو پروگرامس ہوتے ہیں ان پروگراموں میں شرکت کرنا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہی میری پسند کی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں ہمیشہ جو ہے علم کا ماحول ہوتا ہے لوگ علمی لوگ جو ہے ڈبیٹ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ چائے کے ڈھابے پہ بھی بیٹھ کے لوگ ڈبیٹ کرتے ہیں اور کسی کوئی موضوع پہ بات کرتے ہیں تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے